میرے خیال میں اُردو زبان کو مستقبل میں فروغ دینے اور محفوظ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں جیسے اُردو زبان کی تعلیم کو مدارس اور کالجوں میں مزید فروغ دینا ضروری ہے تعلیمی ادارے اُردو کے تعلیمی منصوبوں کو تجویز دینے کا کام کر سکتے ہیں تاکہ طلباء کو اُردو کا بہتر مفہوم سمجھ سکے اُردو زبان کے استعمال میڈیا کے ذریعہ فروغ دینا بھی ممکن ہے اخبارات ٹی وی ریڈو اور آن لائن پلیٹ فارمس پر تجویز کرنے سے اُردو زبان کا استعمال بڑھ سکتا ہے اُردو ادب کو تجویز دینے کے لیے ادبی مقدمات ادبی مشاغل اور ادبی لِسانوں کی تنظیمیں منظم کی جا سکتی ہیں آج کے دور میں انٹرنیٹ کا بڑا کردار ہے اُردو زبان کے انٹرنیٹ پر مخصوص مواد کو بڑھاوا دینا اُردو کو نئے دور میں لے جا سکتا ہے اور اِسے محفوظ رکھنے کے لیے اُردو زبان کی تاریخ ادب اور فرہنگ کی حفاظت کرنا ضروری ہے اِس کے لیے مقامی حکومتیں تعلیمی ادارے ادبی مشاغل اور ادبی تنظیمیں مِل کر کام کر سکتی ہیں تاکہ اُردو زبان کی اصل حالت محفوظ رہے